पुर्तुगीज गोंयांत आयले उपरांत हिंदू समाजाचेर भरपूर प्रभाव पडलो तातूंत जेवणां संस्कृताय बदल्ली हिंदू आनी क्रिस्तांव मदीं खूब दुस्वास सुरू जालो कोंकणींत जी पुस्तकां तयार केल्लीं बरयल्ली तीं ना नपयत करून पोर्तुगेजांनी भायर उडयली गोंयांत क्रिस्तावांचो प्रभाव चड दिश्टी पडटा गोंयाक क्रिस्तांव राज म्हणूच लोक वळखतात हरशीं हिंदू समाज गोंयांत चड आसा गोंयांत जितले चर्चीज आसा ताच्या पेक्षा चड देवळां आसात आनी तांचो इतिहासूय खूब पोरणो आसा आनी जुनो आसा दोनूय समाजां भितर खूब अंतर आसा सांस्कृतीक आनी पारंपारीक रितीन